जेनाकि प्रश्न पूछल गेल अछि कि भारतके राजनीति या राजनीतिक दलके बारेमे हमर की कहनाइ अछि भारतीय परम्पराके अनुसार भारतके लोकतन्त्र विश्वमे सबसँ उत्तम मानल गेल अछि कियाकि तऽ एतेक वृहद्स्वरूप कोनो लोकतन्त्रके नहि छै विश्वमे ताहि दुआरे हमर कहनाइ अछि कि भारत एक विशालतम लोकतन्त्र अछि आओर लोकतन्त्र रक्षा करनाइ हमरसबके कर्तव्य सेहो अछि जहाँ तक लोकतन्त्र लोकतन्त्रके रूपमे भारतके सबसँ नीक चीज जे पसन्द कएल जाइत अछि ओहिमे हम कहब कि विविधतामे एकता छै भाषा बोलीके अन्तर रहितो हमसब दलसँ उठिकऽ राजनीति करै छी इएह सबसँ नीक चीज अपन लोकतन्त्रके अछि एकर अलावा हम इहो कहऽ चाहब कि अगर हमरा इच्छा हैत तऽ हम एक बेर जरूर हमर जे प्रमुख राजनीतिक हस्ती छथि नरेन्द्र मोदी हुनकासँ अवश्य भेँट करऽ चाहब